खेलके निस्सन्देह जीवनलए एक स्वस्थ इन्सानलए खेलके बहुत ही आवश्यकता छै आओर आजके दौरमे जे छै जे नवपीढ़ी ओ शारीरिक खेलकूदके वनस्पत जे छै ओ इन्टरनेट आओर मोबाइलपर बेसी आश्रित अछि तऽ जहाँ तक मानना छै शरीरके स्वस्थ राखैलए तन्दुरुस्त रहैलए खेलकूदपर निस्सन्देह जे छै नियमित फोकस करैके आवश्यकता अछि